हाँ हमने स्कूल कॉलेज में भारतीय विज्ञानों के काफ़ी पढ़ा है जिसमें सबसे हम जिसको जानते हैं वो है डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद उनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं इनके अलावा भारतीय वैज्ञानिको में गणितज्ञ जो थे वो थे मिस्टर रामानुजन जी उनके बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं जानते लेकिन उन्होंने गणित की काफ़ी सूत्र दिए थे और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे